हलो हलो अ जी मां ॿय ॿ महीना अॻु आई हुई मां न तव्हांसा त हाणे शादी पक थी वई आहे मुहरत कढाइणो हुओ जी जी त हाणे छा मुहरत कढायणो हुयो शादीअ लाइ अच्छा हुनजे पहिरें न थी सघंदो छा आहे जल्दी कराइणी हुई मुंहिंजा जेके आहिनि न सभु उहे लॾे था वञनि पिया त हाणे कराइणी हुई जल्दी वरी हुनखां पहिरें न आहे छाकणि जो छा आहे ग्यारसि ॾींहुं सभु खाईंदा पीअंदा रहंदा घर में त पोइ ग्यारसि ॾींहं बि नथो थी सघे ऐं गणेश चतुर्थी बि नथो थी सघे छा आहे उहा बि वञनि था न त चवनि था भई न जल्दी थी वञे त सुठो आहे भाऊ पक करे छॾी अथऊं त पोइ न था चवनि त ॾिसो न कुझु मुहरत भाई हुजे सुठो कहिड़ो अच्छा हले पोइ ठीकु आहे न त मां ॾिसा सम्झायांनि थी उहे ई मां तव्हांखा मां सम्झाए ॾिसां थी जे न वग़ैरह कुझु चवनि था मां तव्हां वटि मोकिलियांनि थी पोइ तव्हां ई ॾिसो थोरो समिझायो भाई त कुझु थिए न हिनखां सुठो सुठे सां करायो त पोइ इहो शादी हाणे पोइ न त कार्तिकनि खां पोइ त थींदी न पोइ हुनखां पोइ तव्हां मूंखा ई कराइॿी त घणा वठंदौ पेसा वग़ैरह अच्छा त कुझु घटि वग़ैरह कयो न तव्हांखां ई त कराईंदा आहियूं छा आहे हाणे पहिरें बि सभिनि जी तव्हांखां ई कराई आहे न वरी हाणे हिन खां पोइ ॿिया बि ॿ पुट वेठा आहिनि त हुननि जी बि तव्हांखां ई कराइॿी त पोइ थोरो ॿुधायो न घटि थोरो अच्छा ठीकु आहे हले पोइ ॾिसो तव्हां ॿुधायो ऐं जेको अ सामान वग़ैरह घुराइणो हुन जो चिठो तव्हां ठाइ ॾींदौ त असांखे घुराइणो पवंदो की तव्हां वठी ईंदौ त अच्छा तव्हां मतलबु तव्हां ठाइ ॾींदौ असांखे ई वठी अचिणो आहे न ठीकु आहे ठीकु आहे जी जी ठीकु आहे हले पोइ जॾहिं ॾिसो मां मोकिलियांव थी तव्हां वटि नथा सम्झनि त पोइ बि ऊंअईं जी जी तव्हां बि सम्झायोनि न तॾहिं पोइ मां तव्हां वटि मोकिलियांव थी पोइ सुठो मुहरत कढाइ पोइ करायूं था ॿिन्हिनि जी हम्म जय झूलेलाल